मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से हूँ मेरे घर से कुछ पंदरा किलोमिटर की दूरी पर एक थिएटर है वह मेरा पसंदीदा थिएटर है और मैं हमेशा अपने दोस्तो के साथ वही मुवी देखने के लिए जाती हूँ वो बहुत ही अच्छी थिएटर है जिसका नाम है संगम वहाँ पर बैठने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था होती है और वहाँ की जो सिट्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं वहाँ पर साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा रहती है हर जगह साफ सुथरा माहौल नजर आता है वहाँ की जो वोशरुम है बहुत ही ज़्यादा साफ रहती है और यदि कहीं यदि कोई मुवी लगती है तो सबसे पहले उसी टोकीज में लॉच की जाती है वहाँ की कॉलिटी बहुत अच्छी है यदि हम जब कुछ खाने के लिए जाते तो वहाँ का खाना भी हमें बहुत अच्छा मिल जाता है वहाँ की टिकीट टिकीट भी उचित दाम पर हमें मिल जाती है बहुत अच्छा